विज्ञान और गणित एक ऐसा विषय माना जाता है जिसमें दिमाग का बहुत ही ज़्यादा यूस किया जाता है और ऐसा कोई भी बच्चा विज्ञान और गणित का नहीं होगा जो इसके लिए कभी ना कभी कोचिंग न लिया हो क्योंकि विज्ञान और गणित एक ऐसा सब्जेक्ट्स है जिसमें हम जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करें जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करें कम ही है सो इसके लिए हर एक बच्चे को कोचिंग लेना चाहिए और लेते भी हैं साइंस और मैथ के बच्चे कोचिंग लेते भी हैं वे पहले तो कोविड के पहले तो घर से कितने मीलों दूर जा जाकर विज्ञान और मैथ की कोचिंग्स लिया करते थे क्योंकि इसी के थ्रू हम एक अच्छे कोर्स में जाते हैं और एक अच्छा इंजीनीयर डॉक्टर्स बनते हैं सो इंजीनियर डॉक्टर्स एक ऐसा कोर्स है जो मामूली तो नहीं है सो मामूली चीज़ नहीं है तो कोई खास चीज़ के लिये खास तरीके भी किए जाते हैं सो इसके लिए हर एक बच्चे कोचिंग्स लेते हैं और इसमें दिमाग का बहुत ज़्यादा उपयोग किया जाता है साइंस साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट्स है जो पूरा ही नोलेज पर बेस्ड है जितना ज़्यादा नॉलेज उतना ज़्यादा अच्छा स्टूडेंटस साइंस की हेल्प से हम लिविंग थिंग्स में एक अलग अलग तरीके से चीज़ें कर सकते हैं उससे हम लिविंग थिंग्स से हम प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं साइंस में मैनली थ्री सब्जेक्ट्स आते हैं जैसे कि बायोलोजी फिज़िक्स केमिस्ट्री बायोलोजी पूरा का पूरा हमारा लाइव को लाइफ भी बेस्ड है और केमिस्ट्री पूरा ही केमिकल पर बेस्ड है फिज़िक्स फिज़िक्स हमारा नैच्रल फिनोमेना पर बेस्ड है सो केमिकल्स की हेल्प से हम कोस्मेटिक की चीज़ें बनाते हैं केमिकल की हेल्प से हम रिएक्शंस करते हैं हम केमीकल्स को जानते हैं अलिमेंट्स को जानते हैं सो यह सब चीज़ें हम कोई माने या ना माने पर हार्ड तो है सो हार्ड चीज़ों के लिए कोचिंग बच्चे लेते हैं और लेना भी चहिए क्योंकि यह रटने वाले विषय नहीं हैं रटने वाले सब्जेक्ट्स हम अपने हिस्से भी कर सकते हैं सेल्फ भी कर सकते हैं पर जिसमें हमारा दिमाग लगता है उसको पहले सीखे के लिए तो हमें दूसरे की हेल्प लगेगी सो कोचिंग्स कोचिंग्स अब दो टाइप से हो चुकी हैं पहले कोचिंग से सीधे हम फिज़िकल लिया करते थे फिजिकल मीन्स एक टीचर्स रहता था सामने बैठे रहते थे और हम बच्चे उनके फ्रंट में रहते थे बट अब कोचिंग डिस्टर्ब हो चुका है कोचिंग डिस्टर्ब मीन्स अब पूरा का पूरा ओनलाइन पर बेस्ड हो चुका है ओनलाइन कोचिंग ओनलाइन कोचिंग कहीं ना कहीं ऑफलाइन कोचिंग से थोड़ा तो कम अच्छा है पर फिर भी एजुकेसन क्वालिटी उसकी बेस्ट है मैनर क्वालिटी कम मान सकते हैं बट एजुकेशन क्वालिटी बेस्ट है क्योंकि हम एक चीज़ों को दस बार पढ़ सकते हैं लाइव क्लासेस में तो ऐसा होता नी था कि हम अगर टीचर्स कितना भी कहे की हम सौ बार एक चीज़ को पढ़ा सकते हैं पर एक दो बार तीन बार के बाद बच्चा पूछता ही नहीं था क्योंकि उसे भी कहीं ना कहीं टीचर का डर भी हुआ करता था पर अगर अब हमें कोई रिकॉर्डिड वीडियो देखते हैं अगर हमको एक टॉपिक नहीं समझ में आए तो उसको दस बार बीस बार सौ बार चालू करके देख सकते हैं सो यह एक प्लस पॉइंट है दूसरा प्लस पॉइंट यह है कि अगर बच्चा कोचिंग बहुत ज़्यादा दूर है पर उसके जाने के लिए वे एबल नहीं है या फिर उसकी फायनेंसियल पावर इतनी अच्छी नहीं है कि वे कहीं दूर जाकर पढ़ सकें तो अब डिस्टल एजुकेसन इतना अच्छा हो चुका है कि हम उसी पढ़ाई को वही तीन चार दस लाख वाले पढ़ाई को हम अब सिर्फ़ पाँच से दस हज़ार में पढ़ सकते हैं वह भी घर बैठे जैसे कि बैच के थ्रू आज कल यह पी डब्लू का बैच बहुत ज़्यादा प्रचलित है हर एक कोर्स को बहुत ही कम पैसों में बहुत अच्छे तरीके से चला रहा है सो इसके लिए हमारे शिक्षा मंत्री ने भी शिक्षा में नई नीतियों को जोड़ कर स्टूडेंटस की लाइफ को थोड़ा आसान कर दिया है पर आज कल की पढ़ाई दिन पर दिन कठिन होती जा रही है पढ़ाई में कोई आसानी कोई भी शिक्षा मंत्री या कोई भी नहीं कर सकता क्योंकि कंपिटिसन लेवल बढ़त जा रहा है बच्चों की आई क्यू लेवल बढ़ता जा रहा है जिससे वजह से कंपिटिसन बहुत ज़्यादा हार्ड होते जा रहा है कंपिटिसन का लेवल बहुत ज़्यादा ऊँचा होता जा रहा है सो मैथ और साइंस के लिए बच्चे धड़ा एक धड़ल्ले से कंपिटिसन में लगे हुए हैं सो वे एक दूसरे से आगे बढ़ने के लिए अच्छी से अच्छी कोचिंग्स लेना चाहते हैं जिसकी वजह से वह आगे बढ़ सकें मैथ की यह कह जात सब्जेक्ट्स है जो कि बहुत ज़्यादा टफ माना जाता है और है भी क्योंकि मैंने भी मैथ के डर से साइंस लिया साइंस भी इतनी ईजी सब्जेक्ट नहीं है साइंस में फिज़िक्स मेरे को तो मैथ्स से भी ज़्यादा हार्ट्स लगती है लेकिन फिर भी मेरी फिज़िक्स अच्छी है सो साइंस और मैथ लेना आसान नहीं है उसपर एक अच्छा अपना जो कहते हैं बना की चिनौत है और अगर आप अच्छे से पढ़ ले रहे हैं तो इसमें जॉब्स की भी बहुत ज़्यादा ओपर्चुनिटी रहती है आप एक अच्छा जॉब पा सकते हैं अच्छी सैलरी पा सकते हैं अपनी एक अच्छी लाइफ बना सकते हैं और लोगों को एजुकेट भी कर सकते हैं खुद भी एजुकेत रह सकते हैं सो एनी स्ट्रीम जो सूटेबल आपको लगे